हेल' नोंथाङा बे बोरमा फार्म दं होननाया नोंथांनावनो नामा थारमाने ओइ गामियाव जोंहा आमायनि फिसाज्लानि प्रग्राम मोनसे दंमोनलै इयाव बोरमा नांगौमोन आरो माने पसिस केजि ओइ पसिस त्रिस केजिसो नांगौमोन आरो औ औ ओमफ्राय जेनेबा बोरमा खासि मोनब्ला मोजांसिन आरो खासि औ माने ओमफ्राय दामफोरखो माबायदि लायो केजिआव जेनेबा केजि सिस्टेम लायो ना जेनेबा ओरैनो औ ओमफ्राय जेनेबा औ जेनेबा दा आं ओरै सान्दोंमोन आरो माने नोंथाङा माने लाबोबाय लाबोनानै जेनेबा त्रिस केजि जानाय जेनेबा त्रिस केजिनि बोरमा लाना फैदो ओमफ्राय दाननानै गोदानानै केजि सिस्टेम हमना गालांदो आरो जेनेबा जेनेबा केजिआव बेसे लायो बेबायदि माने सुनानै केजि सिस्टेम दानना होलांदो आरो मा औ औ औ ओरैनो बेसेबांसो लायो केजियाव औ सयस' होमब्ला त्रिस केजियाव जेनेबा सयस'ब्ला गोबां खमसिखम त्रिस केजि लागोन नालाय बेयाव एसे माने खम खालामब्ला मोजांमोन आरो बुरजा खनसेयावनो एसे बुरजा बेदर लानाय जागोन नालाय औ औ ओमफ्राय बे माबा लाबोनाय भाराफोरखौ जेनेबा नोंसोरनि जासिगोन आरो औ औ औ ओमफ्राय बे गोदानायफोरनि माबाफोरखौबो हमनांला जेनेबा एसे एसे खम जेनेबा बेसेबां लायो एखदम खुला खुलि बुंब्ला मोजांमोन आरो औ जेनेबा बुरजा लानाय हिसाबै खनसेयावनो बुरजा लानाय हिसाबै एसे खम खालामब्ला मोजांमोन आरो एसे

ओमफ्राय जेनेबा बै सेरसे बेदरा साबैसे मानसि जेनेबा जाहोजागोन इखो मिथियो नामा साबैसे मानसिनो जाहोजागोन

औ औ औ सेरसेयाव सेरसेयाव दसजनब्ला त्रिस केजियाव दस तिनस' जनसो मानसि जाहोनो हागोन ना हाया नङा त्रिस केजियाव तिनस'जन जाहैबाय नामा ना दे होमब्लालाय न बे औ जेनेबा फाइनाल माने फाइनाल खालामदो आरो नङाब्ला आदां गादां जागोन नालाय आंहा दे दे औ